से जानुवारि नैरोजा नैजिब्रै बा फेब्रुवारि नैरोजा जि नैजिद' जानुवारि नैरोजा बा जिबा मे नैरोजा स्नि द' दिसेम्बर नैरोजा नैजिथाम